हलो हांजी हा अंकल मां तव्हांखे हुनजे करे फ़ो हा अंकल मां तव्हांखे हिन करे फ़ोन पेई कयां मूंखे न घुमणु वञिणो हुयो सूरत त तव्हां मूंखे ॿुधायो न की केतिरो पैकेज आहे छा छा घुमण जी जॻहियूं आहिनि त मां हुन हिसाबु सां हुतां ई तयारी कया हा त मां सोचां थी लक्जरी बसि खां थी अची वञा बॉम्बे खां लक्जरी बसि रातिजो चड़ी सुबुह जो सूरत छॾे ॾींदी त मां हुन सां सोचां थी तव्हां ॿुधायो कीअं सही रहंदो ठीकु आहे हा हम्म त अ अंकल ओके त अंकल मां सोचां थी पेई टे स्टार या चारि स्टार वारी हिन अराउंड जी होटल वठंदमि हलंदो और मां पंहिंजे परिवार सां गॾु थी अचां त ॿ कमरा विझी छॾिजो मूंखे रोटी की तव्हां ॿुधायो अंकल कीअं हुजे हुन होटल में ई रखां या ॿाहिरि रखां सूरत सफ़ा न हा सूरत में सुठा नाश्ता या रोटियूं आहिनि उते अच्छा त पोइ ई ॿुधायो छा छा छा छा सुठो मिलंदो आहे रोटियुनि में ॿुधायो त ज़रा हिक दफ़ो अच्छा त अंकल इअं थी करे छॾां सुबुह जो नाश्ता होटल में था करे छॾूं ऐं मंझदि जो राति जो हिते मालदीव्स में हूंदासीं हुते करे वठंदासीं अच्छा तव्हां कीथे कीथे घुमणु जहिड़ो छा छा आहिनि सूरत में हुते हम्म अड़े वाह

हम्म अच्छा बढ़िया हा मां ॿुधे हम्म हम्म मच्छलियुनि में मच्छलियूं बि आहिनि केटू जानवरनि जो आहे मतलनु मच्छलियुनि जो बोटेनिकल इहो सभु बि आहे अड़े वाह ऐं हिन सभिनी जे अलावा कोई ठीकु आहे अंकल त त अंकल इअं था करे छॾूं तव्हां टे ॾींहंनि जो पैकेज ठाहे करे मूं खे मोकिलियो ॿ टे ऑफर हिकु ॾींहुं महादेव जो मंदर ईंदो आहे न जेको गल्टेश्वर आहे उते त बि पोइचा बि इन्कलूड कजो ऐं मार्केट घुमण जा बि रखिजो नाश्ता ॾिजो ऐं ॿ कमरा कजो वॉटसअप ॾिजो हा हा हलो जय